دیہی علاقوں میں کسانوں کے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں جن میں اگر ذکر کریں سب سے پہلے تو مالی مدد کسانوں کے لیے مالی مدد ایک بڑا مسئلہ ہے جیسے کہ قرضے یا سستے قرضے کی عدم دستیابی یا کم ادائیگی کے باعث مالی مشکلات اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ موسم کی تبدیلی موسمات کے غیر معمولیات جیسے برساتی بارشوں کا نقصان سخت گرمیاں یا ہلکی برف باری کے اثرات کسانوں کو متاثر کرتے ہیں جو ان کے فصلوں اور محصولات پر منفی اثر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ تکنیکی مدد کسانوں کو نئی زراعتی تکنیکیوں پیداوار کی بہتر قسمت کرنے کے لیے تربیتی معلومات اور تکنیکی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں فراہم نہیں ہو پاتی ہے